नमस्कार आप ऑटो ड्राइवर हैं आप ऑटो ड्राइवर हैं हमको समस्तीपुर जाना है कितना भाड़ा लगेगा अच्छा अच्छा तो इतना ज्यादा भाड़ा नहीं कह रहें हैं बहुत ज्यादा कह रहे हैं नहीं नहीं इससे ज्यादा हम तो इससे अच्छा तो हम दूसरा गाड़ी कर लेंगे आप बहुत ज्यादा भाड़ा कह रहे हैं इससे पहले भी हम गए हैं तो हम तो तीसे रुपये में गए हैं नहीं नहीं इससे पहले इससे पहले तो हम गएँ हैं तो तीस गो रुपये देके गएँ हैं आप ज्यादा कह रहे हैं पैसा कम कर दीजिए नहीं नहीं थोड़ा करिए किस रूट किस रूट से किस रूट से ले जाएंगे किस रूट से ले जाएंगे फिर से वो करके ले जाएंगे नहीं नहीं वो तो लंबा रूट हो जाएगा नहीं नहीं हाँ हाँ टारा जिस हिसाब से हमको ज्यादा लंबा रूट नहीं है सो करके जाएँगे तो महाराष्ट्र से हो करके निकट में पड़ेगा इससे अच्छा तो दूसरा गाड़ी कर लेते हैं आप रेट भी ज्यादा कहरहे घुमा करके भी ले जा रहे हैं गाड़ी का गाड़ी का कमी थोड़ा हीं हैं इससे अच्छा जो दूसरा गाड़ी कर लेते हैं नहीं नहीं जाती है हम इससे अच्छा तो कितना बजे तक पहुँचा दीजिएगा अच्छा वापस भी आना है न हमको वापस भी आना है न अच्छा